میں نے سب سے پہلے ایم آئی کا فون خریدا تھا اور اس فون کو اسی لیے خریدا تھا کیونکہ میرے پاس جو فون تھا وہ اس سے پہلے وہ میں دوسری کمپنی کا چلاتا تھا تو وہ ہیٹ بہت ہوتا تھا تو اب میں نے یہ والا فون لیا ہے اسی وجہ سے کہ ہیٹ کم ہو اور چارجنگ بھی اچھی ہو اور سب چیز فیچرس اس کے اچھے ہوں بیٹری پیک اب اچھا ہو لیکن بد قسمتی سے وہ بھی فون ایسے ہی نکل آیا ایم آئی کا اس میں کیا تھا کہ ایک تو وہ ہینگ بہت زیادہ ہوتا تھا اور ہیٹ بھی بہت کرتا تھا اور فیچرس بھی اتنے اچھے نہیں تھے کیمرہ اتنا اچھا نہیں تھا اس کا تو مجھے وہ چینج اس لیے کرنا پڑ گیا ایم آئی کا خریدا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں ہینگ کی پاور ہینگ کا جو مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا اس لیے میں نے اس کو چینج کر کے میں نے دوسرا فون خریدا